نہیں میں نے کوئی کوکنگ ورک شاپ وغیرہ تو نہیں اٹینڈ کی ہے ہاں لیکن اگر میں کوکنگ اگر سیکھنا چاہوں گی تو میں میں چاہوں گی کہ میں چائنیز یا پزا بنانا سیکھوں کیونکہ وہ ہمارے گھر میں بچوں کو بہت پسند ہے تو میں چاہوں گی اگر میں بنا سکوں ڈھنگ کا تو وہ انہیں گھر میں ہی بنا کر دوں گی